जय झूलेलाल मां तव्हां जी गाइड जे बारे में ॿुधो आहे की भाई तव्हां हिते आयल आहियो पर्यटकनि खे बि ॿुधाईंदा आहियो त मूंखे आहे न डुमस बीच जे लाइ पुछणो हुयो कि भई कीअं वञिबो भई कीअं सभु थींदो हुते छा आहे छा न आहे ईअं कि हींअर टे ॾींहंनि जो घुमण जो सॼो प्लैन आहे असां फुल फैमिली सभईं आया आहियूं त हो छाहे कुझु गाॾी वग़ैरह जो अरेंज थींदो आहिनि केतिरी देरि लॻंदी आहे कहिड़ी जॻहि उते पासे में पवंदी तव्हां असांखे सॼो शेड्युल ठाहे ॾींदव पर असां हिन शहर में थोरा नया आहियूं त वरी किथे कीअं वञिबो असांखे एतिरो ख़्यालु न हुजे त छा मतलबु फोर व्हीलर जहिड़ो थी सघंदो पोइ जेको हूंदो भाई भाड़ो थियो रेंट लॻंदो उहो असां तव्हां जी तरफ सां पे करे छॾींदासीं अच्छा पोइ उहो त असांखे वांदो आहे कान स्टे जो त असांजो थी वियो आहे पर असांखे मतलबु घुमण जे लाइ गाइड खपंदुव इनजे अलावा बि आहे न ॿ टे जॻहियूं हुजनि त तव्हां अरेंज कराए सघंदा हुजो त असांखे सॼी करे ॾिजो न त असां पोइ जेको थींदो पोइ असां सम्झी वग़ैरह पे करे छॾंदासीं न स्टे जो त असांखे हींअर आहे कान तव्हां खाली घुमण जे प्लेसेस ते वेहाए छॾिजो न अञां छा गाॾी मतलबु तव्हां मोकिले सघंदा त असां एतिरी देरि में रेडी थी करे असां चार ॼणा ई आहियूं त फोर सिटर हूंदी त वांदो नाहे

ठीकु आहे त पोइ असां बसि हा ठीकु आहे तव्हां मोकिले छॾियो असां है न रेडी आहियूं तव्हां बस असांखे बराबरि सां शेड्युल ठाहे ॾियो असां रडी आहियूं जी ठीकु आहे असां अध कलाक में अची वञो असां रेडी थी करे वेहंदासीं ठीकु आहे तव्हां जो ख़ूब ख़ूब आभार जय झूलेलाल